हाँ जी नमस्ते बताइए हाँ हाँ हाँ जी बताइए हाँ हाँ जी मिल जाएगा आप लोग को सात लोगों के लिए ठीक है चाहे आप सात लोग हो चाहे दस लोग हो चाहे पंद्रह लोग हो मिल जाएगा हमारे पास कार सभी अवेलबल हैं ठीक है तो देखिए भाड़ा की बात करे अगर पैसे की बात करें तो जैसे जो ताज महल है वह बनारस से काफ़ी दूर है लेकिन हम आपको वहाँ तक जाने के लिए कम से कम पाँच हज़ार रुपये लगेंगे हाँ ठीक है ठीक है मिल जाएगा मिल जाएगा या फिर हाँ हाँ हाँ तो ठीक वो सब ठीक है लेकिन आप हमारी भी बात समझिए न जैसे आज के समय पर महँगाई कितना ज़्यादा बढ़ रहा है पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है डीजल का दाम बढ़ रहा है यहाँ तक कि आप जो खाती हैं सब्ज़ियों का भी दाम बढ़ रहा है तो भाई देखिए इसमें तो मतलब उतना ज़्यादा कोंसेसन हो नहीं सकता है अच्छा तो चलिए हम आपका चार हज़ार कर देते हैं हम पाँच हज़ार बोले हैं लेकिन चार हज़ार में हो जाएगा अच्छा अच्छा यह बताइए जैसे आप घूमने जाएँगी तो बीच में कहीं रुकेंगी तो नहीं ना मतलब बीच में कहीं रुकेंगी तो नहीं या फिर कहीं और जाने का मन तो नहीं कर देगा रास्ते में आपके बीच में ठीक है टाइम तो घूमने जा रही हैं टाइम तो लगेगा ही लेकिन जैसे रास्ते में कहीं अगर दूसरी जगह जाना हो तो देखिए तीन हज़ार में हम र कहीं दूसरी जगह नहीं जाएँगे केवल आपको ताज महल घुआएँगे आगरा दिखाएँगे बस उसके बाद जैसे आप खाना खा लेंगी तो वापस चले आएँगे ठीक है अच्छा अच्छा तो चलिए तो ठीक है आप इतना कह रही हैं तो आपके लिए हम तीन हज़ार कर देते हैं अच्छा यह बताइए किस दिन जाएँगी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हम तीन हज़ार कर देते हैं लेकिन यह किस दिन जाएँगी आप सुबह आठ बजे ठीक है तो ठीक है आज सुबह में मिल जाएगी गाड़ी आपको ठीक है